जोंनि गामियारि ओनसोलनि जायगानि आबादारिफोरा गावनि आबादखौ फालांगिसिम सोलायहोनो थाखाय सरकारनिफ्राय ल'न लानाय जायो एबा बबेबा बेंकफोरनिफ्राय हाय ल'न लानानै गावनि आबाद मावनायाव रां बाहायनानै बेखौ फालांगिसिम सोलायहोनो नाजायो आरो एबा गोबांनिफ्राय गोबांसिन रां खामायनो नाजायो बेफोरबायदि नाजानायाव रां खामायनो नाजानायाव गामिनि आबादारिफोरा खायसेया जाफुंसारो आरो खायसेया जाफुंसारनो हाया गोबाङा खहा जायो आरो ओ जाय मुलाम्फा जानाया गोबाङैनो मुलाम्फा जायो बांसिनानो गामिनि रायजो राजाफोरा आबाद मावनानै जाग्रा बिसोरो आबाद मावनानै जेनोखि रां खामायो बेजोंनो गावसोरनि जिउखौ दैदेनो एबा फोथांनानै लाखियो बिसोरनि थांना थानायनि गुबै राहायानो जादों आबाद मावनाय दा बिसोरो गावसोरनि आबाद मावनायखौ बोरै जौगाहोनो हायो एबा आबादनिफ्राय जेरै फालांगि खालामलांनो हायो बेनि थाखाय बिसोरनाव आबाद मावनाय रांजों गावसोरनि आबादखौ फालांगिसिम सोलायहोनो गोब्राब जायो एबा रांनि आंखालफोर जायो जाय आंखालफोरखौ सुफुंनो थाखाय बिसोरो रांखावरिनि आंखाल जायो अब्ला रांखावरिनि आंखाल जानाय समाव बिसोरो मोनसे ग'भ सरकारनिफ्राय राहा नागिरो बे राहा नागिरनायानो जादों खायसेया ल'न लायो गोबाङानो ल'न लायो ल'न लाखांनायनि उनावहाय बिसोरो गावसोरनि आबाद मावनायाव गोबां गोसो होयो आरो गोसो होनायनि उनाव बांसिनानो मोजां रोखोमनि मावो आरो खायसेया मोजां रोखोमनि मावा बिदिनो जाय जेरै मावदों एरैनो फिथायखौ मोननो हायो खायसेया गोबां नाजानायनि उनावबो माब्लाबा फैमाल जाना होयो एबा बिसोरनि थांखिया जाफुंसारा एबा ल'न लानायनि उनदाहा उल्थायै बिसोरो गावसोरनि गोबां धोन सम्पति खहा खालामनो गोनां जायो जेरै आबाद मावनायाव माबाफोर दै बाना अखा बायदिसिना बेफोरबायदि आंखालफोर एबा खैफोदफोर फैना होनायनि थाखाय माब्लाबा लोमजानाय साजायनायफोरनि थाखाय बिसोरो गावनि आबादफोराव मोजां जोथोन होनो हाया आरो मिथिंगायारिनि सोलायनायाव खायसे खायसे अखा बारहुंखाफोरजों सोरनिबा आबादफोरा गोबां गाज्रि जायो बेफोरबायदि गाज्रि जानायनि थाखायनो बिसोरो गावसोरनि जेनोखि आबाद मावनाय बेफोर आबाद मावनायनि सिमां बेफोरो फैमाल जायो आरो खहा जायो बेफोरबायदि खहा जायोब्ला आबादारिफोरा गोबां रोखोमनि आंखाल आरोबाव सोमजिदेरबावो मानो होनोब्ला बिसोरो गावसोरनि जेनोखि थाखानाय रां रुफा बेफोरखौ बाहायनो गोनां जायो नाथाय बेनि अनगायैबो आरोबाव जायफोरा मोजाङै मोजां मावनानै जेबो खैफोद आफोद गैयाजासे आबादखौ मोजाङै मावनानै जायनोखि मोजां फिथाय मोननो हायो बिसोरो जिउआव जाफुंसारनोबो हायो जों जाफुंसारनायखौबो गोबां नुनो मोनो बेफोरबायदिनो गामिनि आबादारिफोराबो खायसे आबाद मावनानै जोबोद मोजाङैनो गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो आरो बेफोरबायदि मोजां आबाद मावनानै मोजां फिथाय मोननाय खाय सुबुंफोरखौ एबा आबादारिफोरखौ सरकाराबो आथिखालाव सरकारनिफ्राय गोबां अनसुंथाय मोननायफोरखौ जों नुनो मोनो